जय झूलेलाल मूंखे मंत्री विधान सभा जी जेकी हिकु आयोजना हलंदी आहे शिक्षा केंद्र उहा योजना हिकु आहे जंहिंमें या की फुलवारी आहे जेके की ग़रीबनि खे ॾाढो ध्यानु ॾींदा आहिनि हिकु टैम जी रोटी बि ॾींदा आहिनि वस्त्र बि ॾींदा आहिनि कपिड़ा लटा बि ॾींदा आहिनि ऐं दवा दारू बि ॾींदा आहिनि त इहा योजना असांखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे इहा हिकु देश जे बढ़ावे लाइ ॾाढी सुठी योजना आहे